भारताव रंजाथाइ दारिमिन होनोब्ला गोबां रोखोमनि दारिमिनफोर थायो जेरखम भारतनि मानसिफोरा बांसिनै रंजाथारो होनोब्ला जोंनि गासिबो भारतनि रंजानायानो धोरोमजों लोब्बा गोनां जुदि जोङो हिन्दु हिन्दुखौ नायो सनातन धारमाखौ नायोबा बिसिनि रंजानाय फोर्बोफोर दङ मेला जेनबा दुर्गा फुजा दिवालि बेफोर गासिबो धोरोमजों लोब्बा गोनां मोनसे रंजाथाइ फोर्बोजोब आरोखि दा जों जोंनि बर' हारिनि खौनो लायोबा जोंहा बर'हारियाव गोदोनि फ्रायनो रंजा बोनाय दङ जेनावबा बैसागु फोरबो बेखौ जोङो बोथोरजों लोब्बा लानानै रंजायो जेनबा बैसागुया माखौ होनो जेनबा बैसागुया मोनसे गोदान बोसोर नङा होनबा बे गोदान बोसोराव बयबो मानसिफोरा माइबो हाखांजोबनाय आमफ्राय मायबो गायथयाखै जास्थ बिलाय गोदान खिलिफिनायनै बयनिबो गोसोखौ गोजोन होग्रा मोनसे दान आरिखि बियो बेसमाव जोंहा बर'फ्रा बेबायदिनो बैसागुयाव जेबो खामानिबो गैखाया नालाय बेसमाव बेजोंनो रंजालांयो जुदि जोंयो माबायदि सोलायबोदों बेखौ होनोबा जोंहा गोबां दङ जोङो गोदोनि बायदि धोरोमारि लोब्बा बोथोरारि लोब्बा गोनां जेरेखम फोरबोफोर मोन जेनावबा बैसागु दमासि आमथिसुया बिसोर गासिबो माबे दानजों लोब्बा गोनां बोथोरजों लोब्बा गोनां बेफोर बायदि मोन खिन्थु दा मानसिफ्रा सोलायबाय दा बायदिनि रंजानाया सोलायबाय जेनावबा हमनानै लादो माबायदि सोलायदों होनोब्ला माबामोनसे ओरैनो प्रग्राम जानाय जेनावबा फांसनस खुंनाय सोरबा गिदिर आर्थिस्ट लेंहरनाय माबा मोनसे जेनावबा साहित्य सभाफोर बेफोर बादि जानाय बिसोरो धोरोमजों लोब्बा गैया नङा होमबा बेफोर बादिनि जोंनि रंजानायनि सिथाइलाबो जोंनि दोरोङारि जायनाखि ट्रेदिसेनेल कालसारेल बेफोरजों सोलाय लांदों